میں نے جو ہے میرے چھوٹے بھائیوں کو موبائل دلایا تھا تاکہ وہ جو ہے سو فون میں دیکھ کر کچھ پروڈکٹس کا پروجیکٹ کریں اور جو ہے اس سے گوگل کے ذریعے سے کچھ اور اچھی اچھی چیزیں سیکھیں وہ فائدہ ہو رہا تھا اور جو ہے اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے کہ جو ہے نا بچے جو ہے نا پڑھائی چھوڑ کے گیمس کھیلنے لگ جا رہیں گیمس کھیل رہے یوٹیوب دیکھ رہے ساری چیزیں دیکھ رہے اور پھر جو ہے رات میں دیر سے سو رہے ہیں دیر سے سونے کے بعد صبح جلدی نہیں اٹھ رہے ہیں اسکول کے لیے چھٹی مار دے رہے ہیں تو جو ہے فون کے فائدے بھی ہیں نقصانات ہیں لیکن آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نقصان کے لیے استعمال کرتے